जय झूलेलाल मां पंहिंजी जिंदगीअ में टेक्नालोजीअ खे वधंदे ॾिठो आहे ऐं ॾाढो तेज़ वडी वधी वई आहे ॿ टिनिनि सालनि में जीअं त पहिरां असां लेंड लाइन हिकु फोन यूज़ कंदा हुयासीं उन मां सॼो पाड़ो कमु हलाईंदो हुयो हुओ पोइ हिकु हिकु घर में चालू थी वई वरी आई की पैड मोबाइल हिकु दॿे वांगुर जे असांजी जिंदगी ई मटाए छॾी कॾहिं हा हिकु मोबाइल हिक ॼणे खे हिक घर में हूंदी हुई पोइ चइनि ॼणनि खे थियणु लॻी मोबाइल मोबाइल वरी पोइ हिक हिक ॼणे खे थियणु लॻी ऐं मोबाइल फ़ाइदा बि जाम आहिनि जीअं त असां परियां खां काफ़ी माण्हुनि खे विडियो कॉल करे सघंदा आहियूं ऑनलाइन बिज़नेस ऑनलाइन ख़रीदारी बैंकिंग ऐं जाम जाम शयूं असां ऑनलाइन था करे सघूं ॿिए हिक मुल्क खां ॿिए मुल्कु ताईं ॻाल्हाए था सघूं विडियो कॉल करे था सघूं अॻरि कोई माण्हू हुते हाज़िर बि न आहे कुझु पुछ्णो आहे त विडियो कॉल करे असां पुछी था सघूं ऐं सभिनी खां वधीक टेक्नालोजीअ जी जीअं अॼुकल्ह जी छोकिरियुनि खे रोटी नथी अचे त यूट्यूब ते तंहिंमहिल ई तंहिंमहिल असां ॾिसी करे असां उहा खाधो ठाहे सघूं था अॻिएं जे ज़माने में छा हूंदो हुयो अगरि कोई नई शादी करे छोकिरी वेंदी कुझु न ईंदो हुयो त उहा छा करे या त लिकी लिकी पंहिंजे रंधिणे मां फोन कंदी पंहिंजी माउ खे त ममी ॿुधाए त हाणे मां छा कयां पर हाणे उहो बि सुखु आहे त असां यूट्यूब तव्हां असां टेक्नालोजीअ जे ज़रिये अलॻि अलॻि शयूं अलॻि अलॻि भाषाऊं अलॻि अलॻि असां जाम कुझु सिखी सघूं था